इक तुसें आं'ऊ नंबर सनानी हून दस शा लेईयै लक्ख दे बिच्च जियां होईया पंज ज्हार होईया दस ज्हार होईया बीह् ज्हार होईया और पंजी ज्हार होईया त्रीह् ज्हार होईया